बिहारके जे विभिन्न क्षेत्र क्षेत्रो रे बीच संस्कृति र अन्तर यहि छौँ जैसे बोललो भाषा बोली त्यौहार ई तीनूमे अन्तर देखौँ अन्तर यही छौँ कि भाषा भऽ गेलौँ भाषा मतलब सभ अलग अलग भाषा बोले छौँ सभ कास्टके अलग अलग या फिर जकरा भाषा जे अबैए ओ भाषा बोलेए जैसे हमर हमरा सनि भऽ गेलो मैथिली ठेठी भोजपुरी भोजपुरी भऽ गेलौँ हिन्दी इङ्गलिश आरोसभ इसभ मतलब बङ्गाली ईसभ भी भाषा बोलि लै छौँ आ बोलीसभ अलग अलग कोइ मतलब जऽ धीमी आवाजमे बोलैयोँ कोइ कम आवाजमे बोलैयोँ कोइ अधिक आवाजमे बोलैयोँ कोइ मतलब पतला आवाजमे निकालैयोँ कोइ मोटो आवाजमे निकालैयोँ भाषा आ बोली भाषा सभतरह रहैए लेकिन ओकर बोली जे यए बोली भी अलग अलग होइए जैसे अभी बतेलियँ ककरो पतला आवाज ककरो मोटो आवाज ककरो धीमी आवाज ककरो ऊँच आवाज कोइ कम बोलैयँ कोइ ज्यादा बोलैयँ कोइ धीरे धीरे बोलैयँ कोइ जोरोसँ बोलैयँ तऽ यही बिहारमे यही दुनूमे भाषा आओर बोलीमे अन्तर छौँ आब जैसे त्यौहार त्योहार त्योहार भी बिहारमे सभ बहुत प्रकारके त्यौहार छौँ सभत्यौहार अलग अलग प्रकारसँ मनेलो जाइ छौँ जैसे हो गेलौँ छठि पर्व हो गेलौँ फेरो दीपावली हो गेलौँ होली हो गेलौँ दशहरा हो गेलौँ ऐसे प्रमुख बिहारके प्रमुख त्यौहार हो गेलौँ जैसे एकरामे कि होइ छौँ आ छठ पर्व जे अपना बिहारके पूरा एकदम मतलब बहुत अच्छा मान्यता छै छठि पर्व जे छै बिहारके सभसँ अच्छा पर्व छै छेकै आ भाषा बोली त्यौहारमे यही अन्तर छौँ कि त्यौहार हो गेलौँ सभभाषा भाषा र अलग अलग अलग अलग त्यौहार हो गेलौँ दोसरो भाषामे छौँ दोसरो भाषामे दोसरो त्यौहार मनेलो जाइयँ बिहारमे यही त्यौहार भी हर त्यौहारमे अलग अलग भाषासँ बोललो जाइयँ जैसे छठि पर्व हो गेलो ओकरा लेल अलग तरिकासँ मनैलो जाइ छौँ भाषा त्यौहार आओर बोली बोली यही अन्तर छौँ बिहारमे जे छौँ संस्कृति संस्कृतिके अन्तर यही छौँ सभ क्षेत्रमे अलग अलग त्यौहार मनेलो जाइ छौँ बिहारमे सभ भोजपुरी भोजपुर जिला हो गेलौँ नालन्दा हो गेलौँ भागलपुर जिला हो गेलौँ ईसभमे अलग अलग बोली अलग अलग बोली अलग अलग भाषा छौँ आ त्यौहार तऽ पूरा बिहारमे एक ही छौँ लेकिन सभ र अलग अलग छौँ पूरा पूरा बिहारमे जे छौँ यही संस्कृतिके अन्तर छौँ सभजगह सभभाषा वाषा बोललो जाइ छौँ त्यौहार हो गेलौँ त्यौहार बिहारमे सभत्यौहार अलग अलग पूरा बोललो जाइयौँ जैसे होली दीपावली हो गेलौँ आरो ईसभ राम नवमी हो गेलौँ छठि पर्व दीपावली जैसे भऽ गेलौँ यहीसभ अन्तर छौँ सभ र भाषा अलग अलग छौँ